टाइम प्रोजेक्ट ऐं टास्क जेको मूंखे कोई चैलेंजिंग कमु जेका मुंहिंजी टेबल आहे हुन सां रिलेटेड मूंखे मिलियो हुजे मां हिकिड़ो टेबल जो जेको कमु आहे जेको मूंखे अग॒रि मिलियल आहे त मां तो ॾाढो कमु करणु में पूरो करणु में रूची ॾेखारींदी आहियां हाणे हाल ई में मूं वटि जेको कमु आयो आहे मुंहिंजी टेबल ते उहो आहे ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट प्रिपेयर करणु माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट प्रिपेयर करणु हुन खां सवाइ मूंखे आयो आहे त पर्सनल फ़ाइल ऑफ़ टीचिंग स्टाफ़ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ़ खे होल्ड कर हिन खां सिवाइ मूंखे ॿियो बि कमु हिकु एडिशनल टास्क ॾिनो वयो आहे उहो आहे एनरोलमेंट एंड एडमिशन जो रिलेटेड डिग्री कॉलेज स्टूडेंट्स जो कमु करणु ऐं उहो त जीअं त एडमिशन जो कमु ॾाढो क्रूशियल इन टाइम बींग थींदो आहे ऐं एनरोलमेंट जो कमु बि असांखे टाइम लिमिट में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई खे खत्म करे ॾियणो हूंदो आहे त इहो हिकु वॾो चैलेंजिंग जॉब आहे जेको मूंखे विद इन द टाइम ख़तमु करे ॾियणो हूंदो आहे ऐं हुन टाइम जे मुदे जे अंदरु अग॒रि असां उहो न कयोसीं त असांजे मथां फ़ाइन अची सघंदो आहे ऐं उहो फ़ाइन ॿारनि जो नुकसान करे सघंदो आहे उहो फ़ाइन न अचे त असांखे टाइम जे अंदरु केतिरियूं बि कोशिशूं करे चैलेंजिंग जॉब आहे त असांखे एक्स्ट्रा टाइम वेही करे बि उहो कमु ख़तमु करणो हूंदो आहे विद इन द टाइम पीरियड ऐं हुन टाइम जी रूचीअ में असांखे पंहिंजो कमु सॼो ख़तमु करे पोइ ई मां ॿाहिरि निकरंदी आहियां जेकॾहिं मां पंहिंजो कमु जेसिताईं कमु ख़तमु न कंदी आयां तेसिताईं मूंखे उहो चैन न ईंदो आहे ऐं जेसिताईं उहो टाइम पीरियड जे अंदरु उहो टाइम जे हिसाब सां ॿारनि जा फ़ोर्म एनरोलमेंट ऐं एडमिशन में सबमिट न थियनि तेसिताईं हुन जो एडमिशन कंफ़र्म न थींदी आहे तेसिताईं हुननि जी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे न थींदी आहे हिन जे लाइ असांखे इहो चैलेंजिंग जॉब आहे जेको एक्स्ट्रा अलॉटमेंट ऑफ़ वर्क आहे उहो बि मां पूरो ख़तमु कंदी आयां

दिल पूर्वक इच्छा पूवर्क सुठे नमूने मां हुन खे पूरो करे ॾिनो आहे ऐं अॻिते बि इहो मां कंदमि एतिरी मुंहिंजी पूरी आशा आहे ऐं कीअं मूंखे हुन खे हैंडल करणो आहे भले ई मुंहिंजे लाइ इहो एक्स्ट्रा वर्क आहे पर ते हूंदे बि मां इहो अलगि॒ टेबल जो वर्क पंहिंजे टेबल जे कमु ते हिकु चैलेंजिंग जॉब आहे मां पूरो कयो आहे ऐं हुन जे लाइ मूंखे एक्स्ट्रा टाइम वेही करे बि मूंखे कमु पूरो करणो पवंदो आहे इहो न कंदमि त मुंहिंजे लाइ प्रॉब्लम थी सघंदी आहे ऐं ॿारनि जो नुकसान न थिए हुन जे लाइ मुंहिंजे लाइ इहो कुझु चैलेंजींग जॉब आहे जेको मूंखे पंहिंजे ऑफ़िस लेवल ते हिकिड़ो टाइम जे अंदरु ख़तमु करे ॾियणो आहे ऐं मां हुन खे कंहिं बि वे में हुन तरीक़े सां हैंडल कंदी आहियां जीअं मां पंहिंजो योगदानु हुन में पूरो करे सघां ऐं हुन खे चङी तरह निभाए सघां